हाँ बोलिए बोलिए ना आपको क्या चाहिए हम बेगूसराय से बोल रहे हैं आइए आइए क्या पूछना है आपको हाँ हम बता सकते हैं देखिए जगह कैसे आपको पहले साफ करना है उसको ओदारना है उसमें पानी देना है बीज को बोना है और उसमें तब रोपिएगा उसको फुलाकर अच्छा से जनमेगा उसको साफ कीजिएगा सुबह शाम पानी दीजिएगा तब अच्छा से वो उगेगा कोई वी सब्जी या फल लगाना है गाछ में उसको सेवा कीजिएगा पहले लगाइएगा अच्छा से उसमें खाद दीजिएगा पानी दीजिएगा और कोई भी कीड़ा का हाँ खाद पानी दीजिएगा और उसमें कोई अब कीड़ा लगने के बाद आप उसमें कीड़ा का दवाई दीजिएगा तब अच्छा होगा आप लगाइएगा तब ना पहले यानी जन्म जाएगा दस दस पंद्रह दिन में जन्म जाएगा पान पानी दीजिएगा और अच्छा उसे लगाइएगा तो जल्दी ही उपज जाता है

देखिए मकई कैसे जैसे खेत का होता है तो खेत में आप जाइएगा जोताई कीजिएगा जोताई कर कर हम उस लगाते हैं लगाकर लगाकर आप उसमें मतलब उसमें पानी दीजिएगा छोटा छोटा जब बीज बाहर आए आने के बाद आप उसमें पानी दीजिएगा तब खाद दीजिएगा तब थोड़ा उसे और सफाई कीजिएगा अच्छा से सफाई कर कर थोड़े धीरे धीरे बड़ा होगा बड़ा होने के बाद मकई और उसमें निकलेगा निकलेगा तो थोड़े दिन में फिर तीन दाव पानी देना पड़ता है खाद देना पड़ता है इसके बाद आप मकई होता है तब उसमें पहले निकलता है साँची तब निकलता है बैल तब उसके बाद आपका वो होता है मकई तब उसे पकने के बाद हम काटते हैं मकई है ऐसे ही होता है फूल उपकेगा सब कैसे लगाइए